جی ہاں گزشتہ دنوں میں نے ایک ایكسپو كا دورہ كیا تھا اور میں اس كے بارے میں كافی مثبت سوچ ركھتا ہوں میں اس اسكول كے ایكسپو كی نمائش كرنے كے بعد بہت زیادہ حیرت زدہ ہوا كہ بچّوں نے كیا ہی كمال كا وہاں پر نمائش انہوں نے دكھائی تھی اور ایكسپو كا اظہار كیا تھا اور انہوں نے جو ہمارے دیش كی كچھ گزشتہ كچھ مثالیں تھیں جو ہمارے دیش نے كچھ ریكارڈ قائم كیے تھے جیسے چندریان تھری كی لانچنگ تھی اس كے علاوہ اس كے علاوہ روبوٹ سسٹم تھا اور سینسس سسٹم تھا ان چیزوں كی انہوں نے نمائش كی تھی وہاں پر اور میرا تجربہ بہت اچّھا تھا اور مجھے جب بھی ایسا موقع ملتا ہے یا مستقبل میں كبھی ملے گا تو میں ضرور چاہوں گا اور اس كی وجہ یہ ہے كہ وہاں پر بہت ساری چیزیں دیكھ كر كے بہت ساری چیزیں سیكھنے كو ملتی ہیں جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہماری پرسنالٹی میں بھی وہ پرسنالٹی كی ترقی میں بھی وہ چیزیں اپنا ایک اہم یوگدان دیتی ہیں